جی ہیلو گڈ مارننگ سر جی پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا سے بات ہو رہی ہے کیا جی جی

میں نے پروگرامنگ کا کورس کیا تھا سر جی جی ہاں ہاں سر اے گریٹ سے پاس ہوا ہے سر

تو ہاں سر میرا پورا اٹینڈینس ہے سر

تو سرٹیفکیٹ چاہیے تھا سر جی جی جی کب تک لائیں سر ٹھیک ہے سر بہت شکر گزار رہیں گے سر آپ کا جی کب تک لائیں ہاں سر میرا اٹینڈینس پورا ہے سر جی جی جی سمجھ گئے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے سر ہم لوگوں کا پردھان منتری جی کا بہت یوگدان رہا ہے آپ لوگوں کا بھی بہت یوگدان رہا ہے جی جی جی سر سمجھ گیا سر آنا کب تک ہے سر جی اے گریٹ سے پاس کیے ہیں سر اٹینڈس اٹینڈنس پورا ہے سر جی سمجھ گیا سر اس سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے سر بہت شکر گزار ہے سر آپ لوگوں کا

جی تو سرٹیفکیٹ مل جاتا سر جی سمجھ گیا سر

جی